ہندوستان میں کچھ ایسے مذہبی مقامات ہیں جو اپنے صوبہ میں بہت ہی زور شور سے تہوار مناتے ہیں جیسے کہ بہار یہاں کا چھٹ بہت ہی خوشحال طریقے سے منایا جاتا ہے یہاں روڈ کو صاف ستھرا کرنا پوری راستوں کو سڑکوں کو دھونا ندی وغیرہ میں پورا ہر جگہ کا لوگ جانا پورے یہ پوری شدت سے یہ لوگ مناتے ہیں اور جیسے کہ بنگال بنگال میں درگا پوجا منایا جاتا ہے پنڈال لگتی ہے لائٹ لگتی ہے لوگ آتے ہیں ہر طرح سے ویسے ہی جیسے مہاراشٹرا میں گنیش پوجا ہوتا ہے بہت ہی زور شور سے بھی مہاراشٹرا میں منایا جاتا ہے ویسے ہی بہار میں چھٹ پوجا منایا جاتا ہے لوگ کوئی سی بھی صبح میں رہتے ہیں تو وہاں سے چلے آتے ہیں ٹرین سے فلائٹ سے جیسے جس کو جو موقع ملتا ہے اس طریقہ سے اپنے تہوار کو مناتے ہیں جیسے کہ پوری مسلم کمیونٹی اپنے پوری ورلڈ میں ایک بار عید کی تہوار مناتے ہیں جیسے کہ بقر عید اور اس میں نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں ایک دوسرے کو بدھائیاں دیتے ہیں ویسے ہی غیر مذہبی مقامات مناتے ہیں اپنے چھٹ پوجا بہار میں بنگال میں درگا پوجا مہاراشٹر میں گنیش پوجا